सुपौल क्षेत्रमे परिवहनके लेल मुख्य रूपसँ रेल यऽ आओर सड़क मार्गसँ सेहो परिवहन होइत अछि रेलवेके एखन विस्तार नहि भेलहँ चूँकि किछु दिन पहिने हमरा सभके बाढ़ि आबि गेल रहै तऽ रेलवे बाधित भऽ गेल रहै तऽ रेलवेके तऽ कम्मे दूर तक छै परिवहन सुपौल जिलामे खास कए कऽ लेकिन सुपौलसँ लोग दूर दूर तक जाइत अछि रेलसँ सर्व सुलभ जे छै ओ रोडके छै हमरा सभके अपन नजदीकमे कोनो तरहक कोनो हवाइ अड्डा नहि अछि ओहिके लेल हमरा सभके बाहर जाइ पड़ैए लोकलमे जे छै ओ सवारी ई रिक्सा यऽ टेम्पू यऽ बस यऽ आओर किछु किछु जे छै से रिक्सो सभ अछि ओहिमे ट्रेनके जे छै से ओहिमे कम परिचालन यऽ ताहि दुआरे लोक बेसी बसेसँ चलै छथि दूरो दराज जाइ छथि बसेसँ समस्या हमरा सभके परिवहनमे कोनो तेहन नहि यऽ खास कए कऽ हमरा सभके गाम घरके लेल लेकिन अछि रोड भी जे यऽ से बहुत सुन्दर यऽ हमरा सभकेँ रोडमे कोनो तरहक दिक्कत नहि यऽ हमसभ जे छै से मुख्य बजार सुपौल अछि जाहिठाम जाइके लेल ई रिक्शाके प्रयोग कनी बेसी बढ़ि गेलैहँ जाम वगैरह परिवहनमे जामके समस्या कनी बेसी भऽ गेल यऽ